جب مجھے کچھ آتا نہیں ہے تو کہتے ہیں آنگن واڑا ناچ نچانا اور ایک دوست تھا میرا وہ اکثر اسے کوئی بھی کام بتاؤ تو وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے نہیں آتا کچھ بھی مجھے نہیں آتا بھائی کیوں نہیں آتا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ یہ بہت کہتے تھے آنگن ناچ نچانا